हम स्वाती तऽ के हँ तऽ के बोलय छी ओ एगो एगो रूम चाही हमरा एगो मतलब दो तीन आदमी रहयके हँ तऽ ओकरो मतलब ओकरो एक महीनाके रहयके

हँ हँ ठीके छै हमरा सेंड करी दीहऽ ए सी वाला

मतलब थोड़ा अच्छा रूम चाही ओकरो अच्छा दाम लगैयहऽ आओरो तीन चारि हजार

थोड़ा अच्छा वाला ठीके छै हँ

ठीके छै शाममे जाइबऔ हुने टाइम लगभग चारि पाँच बजे पाँच बजे लगभग ओहिना रहैत छै ओहिना रहैत छै मतलब अपना रूममे ठीके छै आओरो आओरो मतलब अगल बगलके रूमसभ कयसन छै सभ फैमिलीवला रूम न कितना मतलब कितना रूम रूम कितना छह

ओ तीनटा खाली छै ठीके छै